ہمارے علاقے کے بہت سے قبائلی قانون ہیں لوگ اس کا تحفظ بھی کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہمارے یہاں منگلوار کو جو ہے یہاں کی مارکیٹ بند ہوتی ہے تو بالکل اس کا جو ہے تحفظ کیا جاتا ہے اور وہ بند رکھی جاتی ہیں اور بھی جیسے ان کے ٹائمنگس وغیرہ ہمارے یہاں کی جو یہ مارکیٹ ہے اس کی ٹائمنگس وغیرہ اور جو ہولی ڈیز ہوتے ہیں جو بھی کلینڈر ہولی ڈیز ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے یہاں پہ ہمارے یہاں پر اسکول میں اسکولز وغیرہ ان سب میں بالکل اس کا ہاسپٹلس وغیرہ تو ان سب میں بالکل اس کا تحفظ کیا جاتا ہے جو بھی ہمارے یہاں پر یہ قبائلی قانون ہیں تو اس کو باقاعدگی سے مانا جاتا ہے اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ نہیں مانا جاتا ہے اور بالکل جس کے بھی شاپس وغیرہ ہیں جو بالکل ٹائمنگس پر کھلتی ہیں اور لیٹ نائٹ لیٹ نائٹ کا یہاں پر کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے کہ لیٹ نائٹس تک یہاں پر شور شرابا ہوتا ہے بالکل ٹائمنگ سے سارا بند ہو جاتا ہے یہاں پر